हांव जेन्ना खंयच्याय लांबच्या प्रवास भोंवणेक वता मोटसायकल भोंवणेक वता तेन्ना जायत्यो गजाली हांव लक्षांत दवरता सगल्यान पयली म्हटल्यार म्हजे कपडे हांव कितले दिसा खातीर वता खंय वता थंयसर कसले कपड्यांची गरज आसा हें सगळें हांव पयली अभ्यास करून घेता आनी तेप्रमाणें म्हजे कपडे तयार करता ताच्या उपरांत म्हजे न्हांवपा धुवपाचें वस्तू ताचे उपरांत म्हजीं वकदां कितेंय आसत जाल्यार ताचे उपरांत सामकें महत्वाचें म्हटल्यार म्हज्यो सगल्यो इलेक्ट्रोनीक वस्तू म्हणल्यार म्हाजो लॅपटोप म्हजे चार्जर म्हजो कॅमरा तातून हांव किदें रेकॉडींग करतलो मागीर सेटींग करतालो सो म्हज्यो टॅक्नीकल ज्यो सगल्यो तांत्रीक वस्तू आसा त्यो सगळ्यो हांव घेता तेच्या उपरांत फुडली गजाल म्हटल्यार सारकें महत्वाचें म्हटल्यार म्हज्या बायकाचें बायकींग गियर बायकींग गियर म्हटल्यार जेन्ना तुजे कडेन मोटसायकल आसता ती मोटसायकलूच तूं वचो शकना ताका तूं स्टँड लावचे पडटा कपड्याक बॅगां लावपा खातीर तें तुका केबल्स लावचे पडटात हें सगलें हांव सगळें तयारी करता आणी हाचे खातीर सगल्यान महत्वाचें म्हणल्यार हांव तिका बायक व्हरता आनी ती बायक हांव सरविसींग करून घेता ताचे उपरांत ती सगले स्टँडां हांव तीं ताका फीट करून घेता मागी ते स्टँडांनी म्हजी बॅगां बसता गाय ना ती पळयता ती बॅगां हांव फीट करता आतां म्हजे सगलें हांव सामान घालतां ताचें उपरांत आनी एक गजाल जी हांव सारकी महत्वाची जी हांव म्हजे वांगडा दवरता ती म्हळ्यार म्हज्यो म्हजें पॅन आनी पेपर कारण म्हाका वाटेक जेन्ना किदेंय जाय पडटा किदें बरोवपाचें आसता तेन्ना हांव तें बरोवन काडटा सो ह्यो सगळ्यो गजाली हांव म्हज्या वांगडा दवरतां आनीक दुसरी महत्वाची गजाल म्हणल्यार म्हजी गोगल्स कारण थंयसर तुका वत लागता ताचे खातीर एक गरजेचें आसता म्हजो म्हजी विंडचिटर विंडचिटर म्हजे हँडग्लावज सगळ्यो गजाली हांव आतां तपासता ताचे उपरांत म्हज्या बायकाचें लायटींग जें आसता तें हांव पळोवन दवरतां तें सारकें आसा काय ना म्हजो टायर प्रेशर मागीर म्हजे सगळे सेंसर्स मॉनिटर्स हे सगळ्यो गजाली हांव स्पश्टपणान तें करून दवरता आनीक ताचें उपरांतूच हांव म्हजी भोंवणेची तयारी करता